سر کیا میری بات کار مکینک سے ہو رہی ہے سر سر میری کار کا جو آگے والا ٹائر ہے سر وہ چلتے ٹائم اس کی میں تھوڑی آواز ہوتی ہے اور سر اس کی جو بس ہے اس کے اندر بھی تھوڑی اس طرح پروبلم ہے تو کیا سر یہ دونوں چیزیں آپ ٹھیک کر سکتے ہیں سر اچھا تو سر اس میں کتنے روپے لگتے ہیں سر تقریباً کیا کوئی اندازہ وغیرہ بتا سکتے ہیں

اچھا سر کچھ کم والا اوکے سر تو کیا سر یہ آپ کی شاپ کب سے کب تک مجھے کھلی مل سکتی ہے اچھا تو سر اگر میں کل آؤں تو کیا سر مجھے آپ کی شاپ مل سکتی ہے کھلی سر ایسا تو نہیں سر آپ کسی چھ دن میں سے ایک دن کسی دن بند رکھتے ہوں سر کیا پتہ کل آپ کا منڈے کے دن آپ بند رکھتے ہوں اس لیے پوچھ رہا ہوں سر کل آؤں تو کھلی مل جائے گی اچھا اچھا تو سر آپ یہ اچھا اچھا سر آپ کی شاپ ہے کہاں پر لوکیشن بھی بتا اوکے سر تو سر یہ کتنے ٹائم میں ٹھیک ہو سکتی ہے سر ہینڈ ٹو ہینڈ سر مجھے مطلب یہ تیار مل سکتی ہے کیونکہ سر مجھے کہیں جانا ہے ضرورت سے اچھا ٹھیک ہے سر پھر اگر میں کل آؤں تو آپ میرا کام کر دیجیے گا پھر مناسب ریٹ مناسب ریٹ لگا دینا سر ہو جائے گا کام ٹھیک ہے سر پھر ملتے ہیں کل سر